गुड इवनिंग सर सर आपके यहाँ से सर मुझे बहुत कॉल आते थे सर सर मैं बोल रहा था आपकी बैंक से सर मुझे बहुत कॉल आती है सर सर एक के बाद एक के बाद आता है सर मैं उन से बात भी करता हूँ बोलता हूँ कि सर पासवर्ड बाद बात करता हूँ उनकी बात तुरंत कॉल कर लेते हैं सर मैं कल मीटिंग में था उन लोगों ने बहुत परेशान किए सर मेरे को सर उनका कहना है कि मैं आपका ये क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए सर

सर मेरा नाम है सजल सर इसी यही नंबर है सर मैं यह बोलना चाहता हूँ जब मैं उनको बोल दिया हूँ कि सर पाँच मिनट बाद बात कर रहा हूँ कल इसी चक्कर में मेरी पूरी मीटिंग ख़राब हुई है अब मैं बोल भी रहा हूँ कि पाँच मिनट बात करूँगा पाँच मिनट बात करूँगा मगर सर उनको टाइम ही नहीं है धीरज ही नहीं रखते सर एक कॉल के बाद कॉल के बाद कॉल करे जा रहे हैं कल मेरे बड़े सर से डाँट पड़ चुकी है मेरे को मैं मान रहा हूँ आपको क्रेडिट कार्ड के लिए मान रहा हूँ मगर आप रुके तो बात करें सर दो मिनट सर आप उनको बोलिए मेरे पास कॉल ना आए ना मैसेज आएं किसी प्रकार को परेशान ना हो नहीं हो यदि सर मेरे को ज़्यादा परेशान किया जा रहे हैं तो में कल आ कर आपके बैंक से खाता बंद करवा दूँगा सर सर मेरी शिकायत पर थोड़ा ध्यान देना सर नहीं तो मैं कल आप आपकी बैंक खाता बंद करा दूँगा ठीक है सर